जानो नागिरा खोनानो नागिरा औ आदै आजिखालिथ' आसामाव अखमिया बांसिन रायलायनाय जायो आरो अखमिया आरो हिन्दीनिबो रायलायनाय जायो बर'आबो गोजाम जाबायना

आजिखालि दा औ बे मोनथामा सोलियो आरो बिसोर सोलियो बांसिन जोंनि दङ जेबो नङा बेफोरो जोङो सोलोंबा औ औ औ थिग गोब्राब जायो सोरनोबा सोरनोबा फोरोंनो हायो जायो बुंजायो आसामनि कनदिसनाथ' बिनो मोजाङानो दा जोंबो तिबसन बानायनांगौ गैया आरो गावबागावनि जायगा गामि दं मोजाङैनो मोजां दंजोबो दा आजिखालि मोजाङैनो सोलिना दङ देरनाया देरगासिनो लासै लासै आवगायगासिनो आवगायनाया आगोलनिबादि नंला औ औ औ बिदिनोसै आजिखालिना गाबागाव एरिया गावबागाव भाषा बिदिनो जाहैबाय मोजाङैनो मोजां गावबागाव भाषा रायलायो एसामिस हिन्दी मोजाङैनो मोजां जेबो नङा बेयाव फैबानो रोंखायो हारसिङैनो इसे सोलोंबानो रोङो

हायो फोरोंनो हायो दसे समबानो जायो बेफोरो

आंना है नांलायला बेफोरखौ बेफोरावलाय मानो औ ऐ जोंनि ओरै आसामनि हारसा जाबायथ' बेखौ रोंखा नांगोनखा औ बबे भाषाखौ रायलायो बेखौलाय रोंखा नांगोनखा एसामिस हिन्दी बेफोरखौ रायलायनाय जाखायो रोंबानो जाबाय औ

औ जेबो नङा ओलै दसे सम दसे सम थाद'नानै मिथिनो लुबैखायो दोनथ'सै